खेल खेलने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभ ऐसे प्राप्त होता है कि लोग खेल खेलते हैं तो इसके बारे में जानते हैं लोग और इसके बारे में सीखते हैं किसी खेल को कैसे खेलते हैं और इन कैसे खेला जाता है क्या खेला जाता है कितने लोग रहते हैं इस खेल में और कैसे खेलते हैं इस खेल को इसके बारे में भी लोग जानते हैं और इसको जानने के बाद उनको जानकारी प्राप्त होती है जैसे पहले यहाँ क्रिकेट के बारे में लोग नहीं सही से जानते थे हमारे गाँव में ग्रामीण क्षेत्रों में फिर इनको खेलना स्टार्ट किया गया तो पता चला कि इसमें बैट रहता है बॉल रहती है और बहुत सारे लोग भी रहते हैं खेलने वाले जिसकी टीम दो टीम डिवाइड की जाती है एक एक टीम बॉलिन्ग करती है फ़ील्डिन्ग करती है दूसरी टीम क्रिकेट में बैटिन्ग करती है जिससे लोग जानते हैं कि बाउण्ड्री बना दी जाती है कि यह छक्का है यह चौका है और और खेलने इसको खेलकर बहुत ज़्यादा लोग प्रसन्न होते हैं जिसको खेलने की वज़ह से लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस गेम के बारे में अधिक से अधिक जानते हैं जानकारी प्राप्त करते हैं खेल खेलने से और भी बहुत सारे खेल हैं जैसे कबड्डी हो गई कबड्डी के बारे में पहले लोग नहीं जानते थे और अभी हमारी क्षेत्रों में लोग कबड्डी खेलते हैं टीम डिवाइड करते हैं आपस में बाँटते हैं टीमों को और खेलते हैं और साथ में फ़र्स्ट ऐड रखा रहता है कि किसी को चोट लग गई या फिर कुछ भी हो गया तो दवाई करते हैं उनका और उनकी पट्टी वट्टी बाँधते हैं दवाई करते हैं और लोग बाउण्ड्री बनाते हैं बहुत सारी लाइनें बनाते हैं बोनस प्वॉइन्ट बनाते हैं और भी बहुत कुछ बनाते हैं इससे लोग बहुत खुश होते हैं गेम को खेलकर और वह पहले के लोग यहाँ पर नहीं खेलते थे लोग घर से बाहर ज़्यादा कुछ नहीं निकलते थे ना गेम के बारे में जानते थे कि गेम कैसे खेलते हैं और भारत के गेम कौन कौन से हैं हॉकी कैसे खेलते हैं अभी के लोग गेम खेलना जानते हैं अच्छे से